टोकनामे भा चावल बनयलहुँ कूकरमे भात कूकरमे दालि बनयलहुँ आरो पाहुन ताहुन आबै छै तऽ तरुआ पापड़ तिलौरी दही चीनी सभ अपन लए कऽ अपन थरियामे सभ देलहुँ आरो किचनमे करछुल डब्बुक सभ इसभ छोलनी तोलनी सभ रहै छै उएहमे अपन सभ बनबै छै सभ अपन खाइ छै अपन रहै छै फेर अपन सभ लोहरा कऽ धए देलहुँ उएह दालि तीमन सभ अपन आनै छथिन सभ बनबै छियै उएह अपन खाइ पियै छथिन उएहमे सभ अपन करछुल रे तवा रे छोलनी रे कूकर टोकना कटोरा प्लेट छिप्पी सभ अपन रहै छै सभ उएहमे अपन पापड़ तिलौरी सभ अपन परसि देलहुँ चावल तिलौरी सभ सभ भात दालि सभ अपन पापड़ साग तरुआ इसभ दही सभ अपन देलहुँ चीनी सभ दऽ दऽ कऽ उएहमे अपन सभ पाहुन अरकेँ सभ खिलयलहुँ पिलयलहुँ सभ खेलका पिलका अपन सभ अपन उएहमे अथि रहै छथिन उएहमे अपन चावल दालि बढ़िआँ बढ़िआँ बनयलहुँ सभ कर कुटुम अपन खैलका आ सभ अपन खाए खाए कऽ अपन रहै छथिन बैठल रहै छथिन लोक पलिवार कतेक ने छियै तब तब उएहमे अपन दू गो टोकना दू गो डब्बुक दू गो छोलनी दू गो कराही इसभ धयने रहै छियै कूकर दू गो सभ धयने रहलहुँ तऽ अपन सभ चिकन बनयलहुँ मछली कखनहु चिकन कखनहु किछो सभ अपन बनयलहुँ कोइ आयल अपन बनयलहुँ अपन कहलक तऽ खयलक उएहमे खाए खाए कऽ अपन ककरो मोन होइ छै रहै छै ककरो मोन होइ छै अपन जाइ छै उएहसभ अपन बनाए कऽ अपन खाना पीना अपन सभकेँ अपन दै छियै साग रे पापड़ रे तिलौरी रे सबजी